जय झूलेलाल टेस्टी होटल मां तव्हांखां जीरा राइस ऐं दाल फ्राइ घुराया हुया जंहिंमां बांस पई अचे खाइण में स्वादु न हुयो असां तव्हांजा रैगुलर कस्टमर आहियूं असांखे न ख़बर पतो न हुयो के तव्हां असांखे अहिड़ो ख़राब मोकिलंदव अॻिते खां असां तव्हांखे ऑडर न ॾींदासीं ऐं ॿियनि खे बि चवंदासीं के हितां ऑडर न कनि बसि